फिसौ अमा फिसिबाय माबाना आदार अफ्रि सफैबाय गुन्दै बेफोरबायदि होयो आरो ओमफ्राय दाउफोरनो आदार होयो एंखुर माबाफोरनि माइरं खारना होयो बेफोरखौ जाहोनानै फेदेरना फोलावनानै फानोब्ला सोरनियावबि खेजि थिनस' सारिस' बिदि मोनो दाउनिया अमानियाथ' आख' पास हाजारखौलाय फिसाफोरा दस हाजारखौलाय बार' हाजार सोरबा बिस हाजारालागै मोनो अथ्र' फन्द्र' बेफोरबायदि हल्ल' हथ्र' बिदि होनानै फानबोदों आरो अमाफोरखौहाय बेयो हाजार हाजार अमानिया दाउफोरनिया हांसोफोरनिया खेजि तिनस' सारिस' बेबायदि सारिस' लानानै फानफ्लांबाय अमाफोरखौबो ओरै दाउफोरखौबो हांसोफोरखौबो फासस' खालाय लानानै फानखांबाय दा बेफोरबायदि फिसिनोनो हालिया दङ दंनायालाय बिहामजोफोरा फिसियो जोंसो फिसिनो हायाखै दा बेबायदि जुनारनि माबायावबो खस्थ' दङ अफ्रि गैयाबाबो अफ्रि नामायलाय आरो गुन्दै नामायनानै संनानै गुन्दै होनांगौ थास' लायना होनांगौ सोरखौबा सोरखौबा हाजिरा होलायनानै थास' लायहोनानै अमा फिसिबाय बेबायदि आरो अमा बार' खुरि फिसिनानै दाउ हांसो फिसिनानै दाउ हांसो फिसिनानै माबानानै बिदिनो माबाबाय आरो दा फानबायबो माबाबायबो ओमफ्राय आरो दा दाउ फिगासिनो र' अमा माबा ओरै आदार होनायावबो खस्थ' दाउ हांसोनो होनांगौ माइ माइरं ओंखाम आरो दाउनो होनांगौ एंखुर सारखावना माइरं सारखावना बेबायदि होननानै फिसिबोदोंरा दा आरो दा आरो फारौफोरबोथ' फिसियो बे फारौफोरनोबो आदार होनांगौ थिं साफोराव बेफोरखौबो हालिसेयावहाय ओरै सारिस' खालाय फासस' खालाइ बिदि लानानै फानबाय आरो दा जेबोथ' गैयानो दा जोंना बिदिनो ओरैनो बे खाननैसोया बैसोबो गैलाना जनानै थाना जानो बिदि जाबाय सिगां बिबायदि खस्थ' खालामनानै जाबोबाय लोंबोबाय माइ गायोमोन हाजिरा होबा माइ हायोमोन बिदिनो कामला कुमला मावनानै जाबोबाय गोदो न'आव जमा थानायावथ' जेबो बेफोरबायदि कामला कुमला मावना जायामोन बेलेग जानानै आरो बिदि कामला मावनानै जानो नांगौ जाबाय जिखौनो मोनो बेखौनो मावनानै जानाय जाबाय दा आरो हौवासाफ्राबो बिदिनो आलिफोर जावनानै होयो हाजिरा हुजिरा मावनानै जानांगौ जायो माखौबा माखौबा बेबायदिनो खालामसोनानै जानानै दं आरो दा ओं आरो दाथ' आरो दाउफोराबोथ' बोरमा बोरमाखौथ' आरबो सोलाय सोलाय होबाय थानांगौ बोरमा फिसिदों बिदिनो बोरमाफोरखौबो फिसिनो मोनदों अमाफोरखौथ' आरो फाननानै मोनोमोन जाय भायग'आ बिस हाजार खालाय अथ्र' हाजार खालाय जोंनिया बेसेबांहालागै फाननो मोनाखैबाबो फन्द्र सलल' बेफोरबायदियाव फानफ्लांदों आरो